हैलो आं जी आं जी आं म्हाराज अच्छा तुसें कुत्थें कुत्थें घर कुत्थें अच्छा रियासी न किन्ना कोई लेवल ते रक्खे दे असें इंया सस्ते आह्ली बी ऐ डेकोरेशन मैहंगी बी ऐ बीह् बाय पंजाहं दा एरिया होई जाह्ग होई जाह्ग म्हार कोई किन्ने आह्ला किन्ना अच्छी डेकोरेशन चाहिदी ऐ जां इंया नॉर्मल चाहिदी ऐ इंया केह् कोई ब्याह् जां इंया आं कोई पैंती ज्हार रपेआ देई ओड़ेओ म्हाराज पैंती पैंती ज्हार रपेआ पैंती ज्हार रपेआ अं सनाई ओड़ेओ मिगी कॉल करी ओड़ेओ